हांव बी ए बी एड करतां आनी त्या कारणान म्हाका अशी खूब एक्टिविटीज घेवच्यो आसता स्कुलान वाचून इंटर्तशिप करची आसता इंटर्नशिपेंत तुका जें स्कूल गावता त्या स्कुला कडेन वचून तूं म्हणल्यार तांचे प्रिंसिपल टिचरी कडेन वचून एडवायस घेवची पडटा की भुरग्यांक कितें शिकोवं कितें नाका आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां ते एके क्लास दिता तेन्ना तुमी त्या क्लासींत वचपाचें भुरग्यांक वांगडा इंटररेक्शन करपाचें तांच्या वांगडा रावन तांच्या ओपिनियन्स विचारपाचें लायक तुमी गेमी सुद्दां घेवंक शकता तुमकां जाल्यार तांकां क्वेशंस करूंक शकता क्वीज घेवंक शकता तुका जाय तें तांकां सांगूंक शकता करपाक तूं तांकां एग्जामीचो हेल्प सुद्दां करूंक शकता मागीर तशेंच प्रोजेक्ट आसले जेन्ना प्रोजेक्ट गावता तेन्ना आमी ग्रुपान करतात सगळीं सो टीम वर्क आसल्या कारणान आमकां अशें प्रोजेक्ट एकातरेन बरो जाता म्हणल्यार टीम वर्क आसल्या कारणान आमकां सपोर्ट गावता एकटें आसल्यार तुका असो मातसो भंय सो दिसता आनी तूं कांय अशें करपाक पावना पूण तूं एकठांय रावत जाल्यार तुजे कडेन सगळीं कामां जातात